हमारे यहाँ वार्षिक मेला रामनवमी के समय में पड़ता है जो कि साल में एक बार आता है हम उसे दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं कि रामनवमी आने वाला है अब मेले लगेंगे और बचपन हमारे उस मेले में काफ़ी यादगार रही है बचपन में हम अपने मम्मी पापा के साथ चले जाते थे जिलेबिया ख़रीदा करते थे आज भी मेले में जाने के बाद हम कुछ खरीदे या ना खरीदे लेकिन वहाँ की जिलेबिया अक्सर खरीद लें आते हैं और घर वालों को भी खिलते हैं क्योंकि मेले में जाओ और जलेबी ना खाओ तो फिर मेला मेला नहीं होता और मेले में काफ़ी सारे झूले होते हैं गेम्स होते हैं जिन्हें हम बहुत अच्छे से इंजॉय भी करते हैं